हेलो हाँ मिलेगा हाँ बाटा भी मिलेगा रिलायन्स भी मिलेगा बाटा का डेढ़ सौ रुपया पड़ेगा रिलायन्स का एक सौ पचपन पड़ेगा पाँच सौ रुपया का फ़र्क पड़ता है दोनों का और रिलैक्सो का भी है पाँच नम्बर का चप्पल का रेट पड़ जाएगा आपको डेढ़ सौ रुपया ब्ल्यू नहीं होगा काला होगा लाल होगा नहीं है ब्ल्यू नहीं होगा ब्ल्यू अभी ख़त्म हो गया है आज ही ख़त्म हो गया आनेवाला है हाँ रिलायन्स का मिलेगा रिलैक्सो का भी मिलेगा दस नम्बर का लग जाएगा एक सौ नब्बे रुपया आपको हाँ जब लेने के लिए आइएगा तब तो आगे पीछे होगा ही हाँ हाँ आने के बाद कम हो जाएगा पहले आइए तो हाँ बाटा है रिलायन्स है टाटा का है यही सब है दूसरी कोई कम्पनी अभी नहीं आई है ख़बर दिए हैं कम्पनी वाला आएगा तो इसके बाद लेंगे अभी नई दुक़ान हाँ जूता मिल जाएगा छह नम्बर जूता का कौन सा जूता लीजिएगा कपड़े का लीजिएगा ना चमड़े का लीजिएगा हाँ लेदर का या लेदर का लीजिएगा कपड़ावाला का रेट पड़ जाएगा आपको छह सौ नौ रुपया लेदर वाला का पड़ जाएगा आपको आठ सौ रुपया चमड़ावाला का दो हज़ार रुपया पड़ जाएगा देखिए मैडम कॉस्टली सामान रहेगा तो कीमत भी उतनी लगती है होगा आने के बाद होगा पहले आइएगा तो इसके बाद तो कुछ होगा आगे पीछे तो हो ही जाएगा